ہلو گڈ مارننگ جی کیا آپ برگر کنگ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں جی جی جی اصل میں میرا نام ثاقب ہے اور میں نے ایک گھنٹے پہلے آپ کے ریسٹورنٹ سے دو پیزا اور ایک برگر آرڈر کیے تھے جی جی جی میں نے وہ آرڈر کینسل کر دیا ہے کیوں کہ مجھے ابھی ائیرپوٹ کے لیے نکلنا تھا اور میں زیادہ دیر گھر پر رک نہیں سکتا تھا کیوں کہ ٹرافک بھی ہوتا ہے بیچ میں تو اس وجہ سے میں میں نے آرڈر کینسل کر دیا ہے جی جی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرا اماؤنٹ مجھے ریفنڈ کر دیں واپس لوٹا دیں جی جی آپ وہ اماؤنٹ جو ہے واپس اسی نمبر پر لوٹا سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو میرا اکاؤنٹ نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو اکاؤنٹ نمبر جی دو ایک چار پانچ زیرو زیرو دو سات زیرو